जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्फद होन्नानै बुङोब्ला बांद्राय बेसेननि दंफां लाइफां गैयाब्लाबो दङ बिफां लाइफांफोर जायफोरखौ दान्नानै बा दामफोर बनायनानै फाननो हायो आरो बे मोनसे फालांगि खालामनो हानायनि मोजां राहा बिफां लाइफां जोंनि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफांफोर दङ जेरै जाम बिफांफोर ओमफ्राय फदुम बिफांफोर दङ साल बिफांफोर दङ गाम्बारि नमिस्था बायदि रोखोमनि बिफांफोर दङ जायखौ जाय बिफांफोरा जोंनि न'खर दैदेन्नायाव बाहायजानाय जायो फालांगि खालामनानै आरो गोबां नक बेकथिफोरा बे दंफां दंफांनि फालांगि खालामनानै गावनि न'खरखौ सामलायदों दंफांनिफ्राय मोजां मुवाफोर मोननो हायो थकथा बाथाम जायखौ जोङो न'फोराव बाहायनो हायो खिरखि दरजा आरो बिदिनो साट बनायनायफोराव बेफोर दंफांनि बाथामफोरा बाहाय जायो थकथाफोरा बाहाय जायो आरो जायहा बिखौ फालांगि खालामदों बेबो रांखावरि मोन्नानै गावनि नख'रखौ दैदेन्नायनि लामाखौ मोनदों आरो जाय बिखौ बायग्रा बिथांमोनहाबो बायनानै न' बानायनानै गावसोरनि जि थानायनि राहा बिखौ मोननो हादों आरो मिथिंगायारि सम्फद होन्नानै बुङोब्ला माइ आबादखौबो बुंनो हायो माइ आबादाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्फद आरो बे माइ आबादा जोंनि ओनसोलाव बयजोंबो सिनायजाग्रा बा मिथिजाग्रा मोनसे मिथिंगायारि सम्फद जाय माइ आबाद मावनानै बेखौ हानानै बुथुमो आरो बुथुमनानै मोनसे बेसेनाव फानहरनाय जायो बेबायदिनो माइनि जि बेसेन गोजौ गाहाय सोलिबाय थायो आरो बेफोर बेबादिनो न'खर सामलायनायाव बेफोर बाहायजायो